ماہی گیری کا سفر ہمارے علاقہ کا بہت پرانا سفر ہے اور بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے یہ ایک کامیاب سفر بھی ہے کیونکہ مچھلی پکڑنا ایک بہت ہی قدیم اور مشہور کام ہے پانی میں رہنے والی مچھلیوں یا پھر دوسرے پانی کے جانوروں کو پکڑنے کا عمل بہت پرانا ہے یہ ایک قدیم پیشہ اور سرگرمی ہے جو کھانے کے لیے تجارت کے لیے اور تفریح کے لیے کی جاتی ہے ہمارا علاقہ اس کام کے لیے بہت ہی مشہور ہے میں نے مچھلی پکڑنا اپنے بچپن میں ہی سیکھا تھا چونکہ میرے گھر میں بھی لوگ مچھلیاں شوق سے پکڑتے تھے میں نے ان کے ساتھ ہی مچھلی پکڑنے چلی جاتی تھی میرے خیال سے ماہی گیری کے عمل کو ایک کامیاب عمل اور پیشہ کے طور پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ میں کچھ اہم اور بنیادی کام ضروری ہیں کیونکہ ماہی گیری کے سفر کو یہی چیزیں کامیاب کرتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر اہم کام کے لیے جو ایک عام اصول ہے اور یہ اصول عالمی طور پر جانا اور مانا جاتا ہے کہ کسی بھی کام کو بہتر طور پر کرنے کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے اور صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس لیے مناسب تربیت کا ہونا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہی حال ماہی گیری کا ہے کہ ماہی گیری کے لیے تربیت اور علم کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے